अपन मैथिली भाषा बड नीक भाषा छै जे ब बड नीक भाषा छै जे पुरे बिहारमे सभसँ मीठा भाषा मानल जाइत छै मे मैथिली भाषाके बिहारके तऽ छोड़ू आब तऽ देश विदेशमे मैथिली भाषाके मान्यता मिल मान्यता मिलल जे रहलैहँ जेकरा से जेकरा कारण से मैथिली भाषाके देश विदेशके लोग भी जान रहलै कि मैथिली भाषा भी कोनो छै जे बिहार बिहारसँ छै बिहारके मधुबनी मधुबनी दरभङ्गा इलाका सभसँ मैथिली भाषा के के प्रजनन मैथिली भाषाके मैथिली भाषा एलै छै अऽ बड नीक अऽ सभसँ मीठ भाषा मानल जाइत छै मैथिली भाषा जेकरा कारणसे भारतके आओर नाम रौशन भए रहले छै कि आओर नाम भए र होरेले छै कि आओर आओर